हाँ मुझे दौड़ते समय कई बार चोट लगी है लेकिन ज़्यादा भयंकर चोट तब लग गई थी जब मैं एक बार सड़क के किनारे बहुत ज़ोरों से दौड़ रही थी उस समय मैं जब गिरी तो मेरे हाथ में फ़्रेक्चर हो गया था जिसके वजह से मुझे लगभग एक महीने तक का प्लाश्टर लगाया गया फिर वो प्लाश्टर एक डेढ़ महीने के बाद निकला उस समय मेरे हाथ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का ज़रूरत था क्योंकि मैं बहुत ही नाज़ुक थी और मैं बहुत परेशान भी हुई क्योंकि मेरा वह हाथ काम करना बंद कर चुका था और उसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा होता था पर मेरी मम्मी ने मेरी बहुत देखभाल की और अच्छे से दवाइयाँ खाने के बाद मेरा हाथ कुछ समय में ठीक हो गया फिर अब वा हाथ फिर से पहले जैसा काम करने लगा है